भारत में स्वास्थ्य जी देखभाल जे लाइ हिकु वॾी सिस्टम तयारु करण में आई आहे सरकारु हिन शेवाऊनि खे वॾी ऐं सुठी तरह सां पूरी पाड़े थी शेवाउनि खे अञा सुठी तरह सां पूरी पारड़ जे लाइ अभियान बि हलाए थी भारत जी स्वास्थ्य जी शेवाऊं ॿियनि देशनि जी शेवाउनि खां सस्ती आहे भारत जे स्वास्थ्य जी शेवाउनि में जामु चुनौतियूं आहिनि त बि भारत इलाही सफलताऊं ऐं जीतूं हासिलु कयूं आहिनि असांजे किलीअ में हिकु अस्पताल आहे असांखे कुझु बि बीमारी थी हुजे त असां सभिनि खां पहिला उन ॾे वेंदा आहियूं उन अस्पताल जे डाक्टर जो सुभाउ ॾाढो सुठो आहे ऐं अस्पताल जी साफ़ सफ़ाई जी सुविधा बि ॾाढी सुठी आहे असां हिकु फोन कयूं डॉक्टर खे ऐं उहो असांजे घरु अची वेंदा आहिनि हीअं हाणे पाण उन जी समस्याउनि अस्पतालुनि जी समस्याउनि जे बारे में चयूं त स्वास्थ्य वीमो मिलणु अग्रो थो थे अस्पतालुनि में बि लंबियूं लाइनूं अस्पतालुनि जा ख़र्चा पूरी शेवाऊं बि नथियूं मिलनि कहिड़ी कहिड़ी अस्पतालुनि में त सफ़ाई जी सुविधा बि न हूंदी आहे हीअं भारत जे स्वास्थ्य जी शेवाउनि खे अॻियां वधाइणु लाइ सरकारु इलाही प्रयत्न करे थी